जइसे कि हमे सनि जानै छिके कि हमरा भारत देश आजाद होले रहै बहुत सारा बहुत सारा नेता बहुत सारा स्वतन्त्रता सेनानीरे हाथ छिके हमरा भारत आजाद करैले अंग्रेजरे शासन चलय रहै सँ यहाँ पर सारा चीज जितना फैक्ट्री वैक्ट्री जितना बड़ा व्यवसाय उवसाय छलेह सभ अङ्गरेजरे हाथमे छिके लेकिन आब अखनिरे समयमे अखनिके समयमे हमे सनि देखै छियै कि हमर भारत इन्डिपेन्डेन्ट है कुछ सभ तरह आजाद भारत यहाँ सभी को वोट सभको अधिकार छिके सभरे कोइ यहाँ पर सभ अपना आजाद छै वोट दैले सभ अपना अपना अधिकार ले सकै छिके कोनो फिल्ड मे कोनो क्षेत्रमे जाइ छिके लेकिन प्राचीन समयमे ऐसा नहि होइ प्राचीन समयमे लोक प्राचीन समयमे लोक सनि लोक गुलाम रहै छिके अंग्रेजोंके शासन चलै रहै बहुत सारा छिके जइसे महात्मा गाँधी छै सुभाष चन्द्र बोस छै जगदीश प्रसाद छै राजेन्द्र प्रसाद छिके छिके बहुत सारा स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता सेनानी सभे छिके डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद महात्मा गाँधी बापू कहै छिके हमे सनि भारतरे पिता महात्मा गाँधीरे बोलै छिके भारतरे राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बोलै छिके महात्मा गाँधी हमरोरे बहुत सारा आजादीमे बहुत सारा लड़ाइ रहै जइसे भगते सिंह तऽ अङ्गरेजरे सामने हार नहि मानलके हार नहि मानलके तऽ हमरो भारतके लिअ भारतके लिअ ओ न अपना बलिदान निःस्वार्थ अपना बलिदान दै देलकै बलिदान हमरा भारत देशके लिअ ओ अपना बलिदान जान दै देलकै अमर हो गेलै लोक कहैके हेबै कि अमर हो गेलै अमर हो गेलै ओ लेकिन जइसे गाँधीजी के महात्मा गाँधी बड़ा हमर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ओ भी नमक आन्दोलन नमक डाँडी आन्दोलन पैदल मार्च करै रहै आन्दोलन बिना भुखल प्यासल कुछ नहि खेलकै लेकिन भुखल प्यासल आजादिरे अंगराइ अङ्गरेजरे शान्तिपूर्ण आजादी शान्तिपूर्ण यात्रा रैली निकाललके जो कारणसँ कि नमक पर जो ढ़ेर सारा टैक्स लगले छिके नमक पर ढ़ेर सारा पैसा लगेले छै जे अङ्गरेजरे कोइ नमक नहि निकालते ई समुद्रसँ जबकि नमक तऽ प्राकृतिक रुपसँ प्राकृतिक चीज छिके प्राकृतिक देन छिके तैं दुआरे नमक तऽ फ्री छिके फ्री छिके तऽ एकरा पर रोक टोक काहेके कोइ लोक रोक टोक काहे लगा देते काहे ऊँचा दामपे काहे महंगा दामपे हमे सनि खरीदबे नमक तऽ ओकरा पर आन्दोलन महात्मा गाँधी स्वतन्त्रता आन्दोलन करै छिके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भी जइसे छिके तऽ ओ स्वतन्त्रता हमरे सनिरो स्वन्तत्रता सनिरो आजादीके लिअ करले छिके ढ़ेर सारा कानून बनेने छिके संविधान भारतके संविधान सभ मिलके लिखने छिके संविधान ढ़ेर सारा संविधान लिखै छै ईसभ करै छिके